हमारे यहाँ प्रयागराज में हिस हिन्दू का मुस्लिम का अलग जाति होती हैं ओन लोग अलग हिन्दू मस्जिद का पूजा करते हैं हम लोग मंदिल का पूजा करते हैं जैसे शंकर भगवान का हम लोग पूजा करते वो अल्लाह करके वो कहते हैं हम लोग महादेव शंकर जी का गोड़े धर पूजा करते हैं उन लोग का मतलब मंदिर अगर अलग होता है हमारा लोग का अलग होता है हम लोग अलग पूजा करते हैं उन लोग अलग बोली भाषा हमार लोग का अलग है उन लोग का बहुत लोग का अलग अलग बोली भाषा रहता है बहुत लोग का कि इतना इतना ज़्यादा अलग रहता है बहुत लोग का समझ में आता है बहुत लोग का नहीं समझ में आता है बहुत सिलो सिलो आता है इसलिए हम हम लोग बहुत बहुत उर्दू भाषा नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग हमार लोग का भाषा नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग जहाँ प्रयागराज में बहुत प्रयागराज में सबकाे भाषा समझ में आता है जैसे हम ही लोग शहर में चली गई तो बहुत जल्द कोई बोली भाषा नहीं समझ पाता